असांजे थाणा ज़िले में काफ़ी ट्रांस्पोट जा साधन आहिनि जीअं त बसूं आहिनि आटो रिक्शाऊं आहिनि टैक्सियूं पिणु आहिनि असांजे थाणा ज़िले मे मेन जेको साधनु आहे ट्रांस्पोट जो अचु वञु मुसफ़िरी करण जो उहो आहिनि बसूं जीअं त थाणा जेको आहे महाराष्ट्रा जो हिकु ज़िलो आहे हिननि मे काफ़ी माण्हू रहनि था हिननि माण्हुनि खे नौकिरी करण लाइ हिकु जॻहि खां ॿिए जॻहि ते वञिणो पए थो हिकु जॻहिं खां ॿिए जॻहि ते वञण लाइ ट्रांस्पोट जी ज़रूरत त पवे थी जंहिंमें माण्हू घणो करे बस जो इस्तेमालु कंदा आहिनि थाणा ज़िले मे काफ़ी ट्रांस्पोट बसूं हलंदियूं आहिनि जंहिंखे माण्हुनि खे हिकु जॻहि खां ॿिए जॻहि ते वठी वेंदियूं आहिनि हिते टियुरिश्ट जे लाइ बि काफ़ी बसियूं आहिनि जीअं त अगरि तव्हांखे गोवा वञिणो आहे त थाणा खां तव्हांखे डायरेक्ट बस मिलंदी गोवा लाइ अगरि तव्हांखे महाबलेश्वर बि वञिणो आहे न तव्हांखे थाणा मां डायरेक्ट बस मिलंदी महाबलेश्वर लाइ असांजे थाणा ज़िले मे टैक्सियूं पिणु आहिनि ऐं आटो रिक्शा पिणु आहिनि घणाई माण्हू पंहिंजे सहुलियत जे हिसाब सां हिन ट्रांस्पोट जो इस्तेमालु कंदा आहिनि हाणे हिन जो अगरि मा कोंट्रिबयुशन चवां ओवरओल त ॾाढो सुठो आहे छाकाणि त जॾहिं बि बरसाति पवंदी आहे मुसाफ़िरी करण वारे माण्हू खे काफ़ी तकलीफ़ु थींदियूं आहिनि ट्रांस्पोट अगरि सडनली बंदि थि वेंदी आहे ओचितो बंदि थी वेंदी आहे त सभिनिनि खे ॾाढी तकलीफ़ु थींदी आहे हिन ट्रांस्पोट खां सवाइ असांजे थाणा ज़िले में काफ़ी असांखे तकलीफ़ूं सहणु पवंदियूं आहिनि त असांजे थाणा ज़िले में इन्हनि सभिनिनि साधननि जो ॾाढो वॾो मुख्य रोल आहे माण्हुनि जी ज़िंदगी ॾाढी ॾुखी थी पवंदी अगरि असांजे थाणा ज़िले में बसियूं आटो रिक्शा टैक्सीयूं बंदि थी वेंदियूं आहिनि या कॾहिं कॾहिं हिननि जी हड़ताल हूंदी आहे त थाणा ज़िले मे इन्हनि सभिनिनि साधननि जो ॾाढो वॾो रोल आहे ॾाढो वॾो मुख्य किरिदारु आहे